हैलो अंजी नमस्ते हाल चाल ठीक ऐ तुस सनाओ ठीक ओ आं तुसें आक्खेआ घर ऐ तुस बिकाओ ते दिक्खेआ निं तुसें एरिया इन्ना एरिया निं ऐ कमरे हैन बा बड्डे बड्डे कमरे न चार लॉबी ऐ बाथरूम दौ कन्नै अटैच ऐ ते हैन लॉबी च गै डबल ऐ उप्पर बी हैन दौ कमरे ते किचन न तुस सनाओ किन्ने तोड़ी बिकी जाह्ग चाली लक्ख आं कल्ल आयो तुस दिक्खो ते दिक्खी लैयो स्हाब कताब कनेहा ऐ कनेहा नेईं ते किन्ने धोड़ी थ्होई जाङन कोशिश करेओ थोह्ड़ा जादै गै थ्होऐ ते पता ते ऐ तुसेंगी कि ओह् रिश्तेदार ऐ अपना ते ठीक बिकायो अं आं आं पैसे रक्खी लैयो तुस ओह् निं में आक्खा करनी आं आं आं किन्ने बजे धोड़ी होने तुस भी आं सबेरै सबेरै घर गै न आं आयो आयो ठीक ऐ ठीक ऐ होर किश अंजी नेईं नेईं दूआ बी ऐ तुस ओह्बी दिक्खी लैयो जेह्ड़ा तुसेंगी जेह्ड़ा शैल कीमत देग ओह् बेचना ई आं दूआ सिंगल स्टोरी गै आं ठीक ऐ ठीक ठीक